जी हाँ हाल ही में मैंने एक चादर खरीदी है जो कि मैंने बहोत ही ज़्यादा फेमस मॉल से खरीदी है पर जैसे कि मैंने सोचा था कि ये चादर जितनी अच्छी होगी उतना अच्छी तो वो चादर नहीं हैं मैंने सिर्फ उस चादर को दो बार ही युज़ किया और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि जो मेरी चादर है वो पूरी तरह से खराब हो गई है उसका प्रिंट भी निकल गया है उसके जो धागे हैं वो भी निकल रहे हैं और एक बार ही धोने पर वो चादर पूरी तरह से खराब हो गई है मैंने एक हजार रुपए की चादर उस मॉल से ली थी मेरा एक्सपिरीयंस बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है मैंने जैसे सोचा था कि चादर बहुत टाइम तक चलेगी पर वो सिर्फ दो बार ही युज़ करने पर खराब हो गई और उसके धागे भी निकल गए मेरे जो पैसे हैं वो भी पूरे वेस्ट हो गए हैं कोई भी मुझे अच्छा एक्सपिरीयंस नहीं मिला है उस मॉल के साथ जैसा कि मैंने सोचा था